ایسی بہت سی جگہیں ہیں جہاں میں گیا ہوں اور مجھے وہاں بہت ساری چیزیں پسند ہیں سب سے پہلے تو میں نام لوں گا جامع مسجد کا جہاں کا آرکیٹیکچر جہاں کی بلڈنگوں عمارت کا جو بنانے کا طریقہ ہے اور اس کے اندر جو نقاشیاں ہیں وہ مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے دوسری جگہ کا اگر میں نام لوں گا تو ہندوستان کا ایک دوسرا کونا جس کو کیرلا کے نام سے جانا جاتا ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے وہاں کے ساحل وہاں کے سمندر وہاں کا وہاں کی فضا وہاں کا آب و ہوا وہاں کا پانی اور وہاں کے کھانے پینے کا اور جو صحت مند طریقہ ہے وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے ہندوستان میں ایک اور ایسی جگہ ہے جو بہت زیادہ مشہور ہے وہاں تقریبا لوگ جاتے بھی ہیں مجھے بھی میں بھی گیا ہوں مجھے بھی بہت پسند ہے تاج محل وہاں کی جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ مجھے وہاں کے نقاشیاں اور مجھے پرانی طرز کی عمارتیں بہت پسند ہیں اس لیے مجھے تاج محل کا نقشہ تاج محل کی عمارت اور وہاں کا جو پورا ماحول ہے وہ فضا بہت پسند ہے ندی کے کنارے ایک بہت خوبصورت عمارت جس میں مسجد بھی ہے اور وہاں لوگ آتے ہیں گھومتے ہیں تو یہ ایسی بہت ساری جگہیں ہیں جن میں سے کچھ جگہیں یہ تھیں